हैलो डौक्टर मेडम बात कर रहीं हैं जी मेरा नाम सुभाश है और मेरी मतलब मैं दो तीन दिन से तबीयत ख़राब है वो तो मैं मुझे आपको दिखाना था तो आप कितने बजे क्लिनिक पर बैठती हैं

मेरी पाँच दिन हो गए हैं

वही सर्दी बुख़ार है और क्या कहते हैं टेन्सन हो रही है और जी जी

नहीं अब वो तो नहीं पता बस यह सर्दी ज़ुख़ाम तो अभी हुआ है परन्तु पहले से भी थोड़ा बुख़ार आता था और थोड़ा यही नौकरी और इन सब चीज़ों को ले ले कर मुझे थोड़ा हाँ मेरी एम्स से कुछ दवाइयाँ चल रही हैं

नहीं जी जी सब नहीं है प्रौब्लेम नहीं है परंतु आप क्या कहते हैं एक बार चेकअप करा लूँगा मान लीजिए कभी कभी एकाएक हो जाता है कहीं भी जी बता दीजिए

अच्छा जी जी जी जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी जी जी तो और आपकी फ़ीस मुझे बता दीजिए

जी जी जी जी जी जी जी तो मैम क्या आप मुझे जैसे आप ने कहा कि मुझे मेरी कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो वो सारा ले कर आना पड़ेगा मुझे

जी

जी जी तो मान लीजिए मुझे नम्बर लगाना हो तो सिर्फ़ मैं आपको बताऊँ कि मतलब वो करना पड़ेगा वहाँ पर आ कर पहले आ कर बैठना पड़ेगा फिर होगा

जी जी जी चलिए ठीक ठीक है मैम फिर मैं आता हूँ है ना जी जी जी शुक्रिया सहुक्रिया मैम जी जी